हलो विश्वनाथसिंह डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी मैं आपके पास दो दिन पहले दिखाने आया था थान सिंह बात कर रहा हूँ मैं हिंडोन से मेरे तबियत में थोड़ा सुधार नहीं आया अभी तक हाँ आपने बताया वैसे ही टाइम टु टाइम ली जा रही हैं वो वैसी और क्या प्रॉब्लम बताई थी आपने हमारे लिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था उसके बारे में हाँ जी आप हाँ ले रहा हूँ लेकिन मैं एक ना आपने एक टेबलेट बोला था बाहर से लेना है मेडिकल से वो ना लें तो कोई दिक्कत है डॉक्टर साहब उसको भूल के आ गया मैं लेके नहीं आया बस ये पैरों में दर्द था वो कम हो गया है लेकिन थकावट अभी भी महसूस करता हूँ ना ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब हाँ वो तो मैंने टाइम टु टाइम ले लिए फिर अब सिर में भी दर्द होने लग गया उसकी कोई मेडिसिन हो तो मैं ले लेता हूँ जाके जी ना ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब हम डॉक्टर होते तो आपके पास क्यों आते खुद ही ले लेते वो अपने ऑर्बिटोन बताई थी वो खाने के बाद लेनी है और एक एस्ट्रोजेम बताई थी वो खाने से पहले मतलब इसी प्रकार से ले रहे हैं हम तो हाँ वो ले रहे है उसको भी हाँ मतलब पाँच एम एल ले रहे हैं थोड़ा फुर्ती है हमारे शरीर में थोड़ा फायदा हुआ है उससे

हाँ जी ले रहे हैं उनको भी ले आऊंगा मैं पहले मेरे पैर में थोड़ा वो उंगलियों में दर्द था ना वो थोड़ा कम नहीं हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है हाँ तो वो पैरों में दर्द उसी की वजह से हो रहा है जो मेडिसिन भूल के आ गया मैं ना ना डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है आप ने जो पर्ची लिख के देना मेरे को वो मेरे से गुम हो गई ये तो एक बार आप दोबारा लिख दोगे उनको तो कब फ्री मिलेंगे आप आप कितने बजे बैठते हो अपने हॉस्पिटल में जी तो मैं आपके पास ग्यारह बजे के समथिंग आ जाऊंगा आप लिख दोगे ना जी ग्यारह बजे तक आ जाऊंगा सर ठीक